थाखा फैसा गैयिखायनो जेबो बायनोबो हाला जेबो मानोबो हाला मा खालायनोथाय जेरावबो थाखा फैसायानो थोजोबा लोमजानाय साजानाय बेमार आजारावबो थोआ इसे जाबाथाय बादा होबाबो लाया फिसाफ्राबो आजां गाजां लोमजानाय साजानायानो एखम्बा दैजों दा गेले दा गेले होनो आङो दैजों गेलेयो आजां गाजां गगा मोनबाथाय आयदै खर' सादों माबा सादों होनलायलाङो ओमफाय हनै जाबा ओमफ्राय थाखा फैसानो गैया जायो मुलि गरसेबो बुंबाबो लाया गथ'फ्रानो इसेबो मा बुजायबावनो आं फिसाफोरखौनो जेबो बुजायनोनो हाला थाखा फैसायानो जेरैबो थाखा फैसा गोनांफ्रानो अबावबा बेमारा जासन मारहैयोबा थाखा फैसाजोंबो बायनोनो हाया इसेबो मा खालायनो जोंहालाय गैयैबावसो जोंहालाय गरिब दुख्रिबावसो माइ गायनानै जालाबायनाय एखम्बा हाजिराखौबो एखम्बा मोनो एखम्बा मोना मोन्नाय समावसो बिदिनो जानोसै संख्रि बानलु जानोसै माबालाबायनोसै एखम्बाथ' गैयाबाथ' ओरैनो था रावनावबोथ' बिनानै मोनखाया थाखा फैसानि थाखायनो बेसेबां जारला सोरबा सोरनावबा बिगोन सोरनावबा फैसा गैयासो होनगोन मा खालायनो मालाय थाखा फैसा गोनांफ्रासो जेरैबो खारख'नोबो हायो थांनोबो हायो जोंहा जेरावबो हाया जेरावबो थांनायानो जाया थाखा फैसानि थाखायनो हनै दामबा माबा फिसालायानो गगा मोनबावदोंसो गुजुबवादोंसो मुलिखौनो लायनो हायाखै आं मा खालायनो अबेहाय मा मोननो हौवायाबो एखम्बा हाजिरखौ मोनो एखम्बा मोना मा खालायनो एखम्बा मोनबासो मोनबाय एखम्बा मोनाबा गैया दिनैबा थालायबायसो गैया मा होन्नो मोनाखै खामानिखौनो मावनोनो मोनाखै ओरैनो फैफिन्नांबायसो मा खालायनोथाय मा होन्नानै मा होनबावनोथाय जेबो मिथिला आङो एखम्बा दस थाखायानो थाया थाइसेयानो थाया एसेबो आजां गाजां बै अभाब जाखायो एखम्बा समाव मा मा खालायनानै संसार जाबावनो नंलाय लांबाय आं मारै मारै मा जायो मिथिलायलांला आजां गाजां मिथिस हायि बुजिस'नो हायि जोंनावनो गैयिफोरनावनो नामाय जोबदों नामा हनै साख्रिगोनांफ्रासो अखा हाबाबो माबा हाबाबो माबालाबायो जेरावबो थाखा फैसाजों बायनानै जानो हायो थाखा फैसाजोंबाबो बायनोनो हायाहाय जों बायदिसो जायो एखम्बा बिसोरबो थाखा फैसा गोनांफ्राबो जोंहा थाखा गैयाथ' गैया गलामफ्रालाय बहा थाखा मोननो